में सर एह् प्रोडक्ट दिक्खेआ मिकी बोहत अच्छा लग्गेआ लेकिन में बाद च बेल्लै जिसलै इसी ओपन कीता मेरा पूरा स्हेई आया बोह्त ज्यादा गलत रेटिंग मेरी फाइव टू फाइव चा कोई दो रेटिंग हैनी अच्छा बिल्कुल अच्छा नी